आजकल के बच्चे अधिकतर पब्जी फ्री फायर मैज़ीकल टाइल्स लूडो साँप सीढ़ी तीन पत्ती पज़ल गेम क्रिकेट और मुझे तो इतने ही खेलों के बारे में पता है और ना जाने आजकल के बच्चे क्या क्या खेल खेलते हैं उन लोग के बारे में मैं नहीं बता सकती